कुकिंग ख़ाली लेडीज़ लाइ कोन्हे कुकिंग जेंट्स ऐं लेडीज़ ॿई मिली करे करणु वारा घरु ख़ुशि आहिनि जाम छो त असांखे पंहिंजे घरु वारियुनि जी हेल्प करणु ज़रूरी आहे घर में केॾो ई कमु हूंदो आहे लेकिन अगरि मिली करे ॿई ॼणा कंदा त कमु आसान थी वेंदो आहे मां बि कुकिंग कंदो आहियां ऐं मूंखे सभु कुझु ठाहिणु ईंदो आहे ख़ाली फुलिका पचाइण न ईंदा आहिनि उहो बि मां सिखी वेंदुमि